शुरु खो ही मूंखे सिंधी पढ़ण जो शौक़ु हुओ पर कंहिं वजह सां न पढ़ी सघियमि ग्रैजुएशन करण खां पोइ शादी थी वई शादी खे टीह साल थी वया टीह साल खां पोइ ॿारनि चयो कि मम्मी तव्हांजो इच्छा हुई अॻो पढ़ण ते पढ़ो पढ़ो हुननि जी चवण सां मां हाणे एमए स्टाट कई दिलि करे पयो कि हाणे पढ़ूं या पंहिंजो घर ॾिसूं पर लॻे थो की अब पंहिंजी इच्छाउनि खे कॾहिं तकदा पवंदा से हिन करे मां पंहिंजी इच्छाउनि खे जागृत करण जे लाइ वरी को एमए शुरू कई आहे मज़ो अचे थो सुठो बि लॻे थो थोड़ो डप बि लॻे थो पर कोशिश ज़ारी आहे अञा ॾिसूं हाणे किते तक पूजूं था पंहिंजो लक्ष्य प्राप्ती जे लाइ कोशिश त कयूं था भॻिवान जी इच्छा हूंदी त ज़रूरु पूरो थींदो